हमारे राज्य में कई बार जो मीडिया है वो किसानों की सही स्थिति के बारे में नहीं बता पाती है कई बार वह बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं या तो किसानों की परिस्थितयों को दबा देती है कभी भी वह पूरा ख़ुलासा नहीं कर पाती हैं और ना ही इससे किसानों को कुछ मदद मिलती है तो मीडिया उतनी सच्ची नहीं है वो हर चीज़ की तह तक नहीं जाती हैं उसको जो समझ में आता है वो वही ऊपर ऊपर का दिखावा कर देती हैं इससे जो किसानों को है बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे सरकार तक ना पहुंच पाना कई बार यह भी हो जाता है कि सरकार को किसानों के बारे में ग़लत पता चल जाता है मीडिया के थ्रू और इससे किसानों काे बहुत ही समस्या होती है पर कई बार यह भी हुआ है कि किसानों की जो माँग है जो कभी सही नहीं रहती वो भी मीडिया के थ्रू सरकार के ऊपर चली जाती है और यह दबाव बनाती हैं जो कि ग़लत चीज़ है